हेलो आपके गाँव में कौन सा कौन कौन गाँव है आपके गाँव में कौन कौन गाँव है एक्के गो गाँव है कल्याणपुर बलॉक में कौन कौन गा गाँव है एकत्तीस गो गाँव है कौन कौन बताइए हम गुहाठी से आए हैं गाव का सोसाइटी हम जानना चाहते हैं जो कौन आदमी कैसा ढंग का है कैसे रहते हैं वह सुनना चाहते हैं घूमना है अभी सुसाइटीए जानना है आएँ ठेठी भा गोहाठी वाला सोसाइटी यहाँ नहीं है तो ठेठी भाषा चलता है हिंदी न चलता होगा कल्यानपुर तो बजार न है मार्केट है तो हिंदी भाषा नहीं चलता है तो वहाँ कौन सा जात है आपके गाँव में कौन कौन जात है वह हाँ गिरी जी है सन्यासी पंडित जी वह मेरा भी जात बहुत है कौन सा जगह हलो तो कौन सा जगह से बोलते हैं कौन सा गाँव से बोलते हैं आप जित्वरिया से ओ गिरी जी बहुत है जित्वारिया में वही सा वही शादी कराना है किसी को अच्छा ठीक है तो आते हैं